हेलो अच्छा हम ई कहै लागी चाहै छी जे अहाँके कानून बेबस्था एतेक कमजोर काहे लागी छै बहुत मतलब कि दिक्कत होइ छै पब्लिकसबके जइसे अथी होलक मारे पीट होलक चाहे वहाँ ट्रैफिक रहलक तऽ वहाँपर दंगा फसाद जे होइ छै अब अहाँके अपन थोड़ा सा बेबस्था टाइट रखबै तब ने पब्लिकके भी थोड़ा सा भय होतै आओर नहि करतै ईसबपर थोड़ा सा धिआन दिऔ बहुत अथी हो रहल हइ ढिलाइ करि रहल छिए अहाँसब

जइसेकि अब हँ बोलू जइसेकि

हँ हँ ओ तऽ धिआन दैलै लेकिन फिर भी हमर सबके अथी धिआनसँ नहि ने ओतेक किछु होइ छै जइसे बच्चे बच्ची सब पढ़ै गेलक चाहे किछु गेलक बहुत तरहके बात हो जाइ छै एहिसबमे अब रातिओमे मानि लेलिए अहाँसबके गाड़ी घूमतै पुलिसके गाड़ी घुमतै तऽ थोड़ा सा एहिसब चीजके पब्लिकसबके भय रहतै ने वएह बात हइ जे चौराहापर ईसबपर ज्यादे दिक्कत हो जाइ छै जइसे जहाँपर ट्रैफिक लगलक वहाँपर चाहे राति बिराति जइसे सुनसान जइसे मोड़ हो गेलक गली होलक ओहि सबपर थोड़ा ज्यादे हो जाइ छै दिक्कत हो जाइ छै रातिके पब्लिकसबके चलैमे ओहि सबपर थोड़ा सा अगर रातिमे गाड़ी अहाँसब थोड़ा सा भय बनल रहतै

इएहसब चाहै छिए जे थोड़ा सा बेबस्था अहाँसबके सही हो